जी जान कौशल्या से बोले रहे हैं जी इ सर अपने यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं अपने यहाँ रूम अगर बुक करते हैं तो अच्छा अच्छा तो ये डीलेक्स रूम की रेट क्या रहता है अपने यहाँ अच्छा अच्छा तो मतलब ये पर डे का है क्या अच्छा तो मतलब कोई जी एस टी वगैरह लगती क्या अच्छा क्या जी एस टी मतलब कैसे क्या लगता है इस पर अच्छा टेन पर्सेंट मतलब दोनों का टोटल करके क्या हो जाएगा अपना डीलक्स रूम का अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सर और मतलब मुझे रूम चाहिए रहेगा तो आप मतलब कैब वगैरह की व्यवस्था करा सकते हैं क्या तो सर मतलब आप नहीं करा पाएँगे क्या

अच्छा अच्छा तो आप मतलब कैसा क्या है मतलब कैब का रेट बता सकते क्या अच्छा अच्छा जी तो आप अभी बात कर लीजिए क्योकि एक दो दिन में ही मुझे रूम चाहिए रहेगा हाँ तो आप मतलब कैब की व्यवस्था करा दीजिएगा और अपने यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह क्या क्या रहेंगी अच्छा अच्छा तो वो तो उसी में काउंट रहेगा ना सब अच्छा तो नॉर्मल में क्या है अच्छा मतलब आपने को ही करना है सर्च अच्छा और हाँ हाँ और मतलब ये डीलक्स रूम में मतलब ए सी वगैरह सब व्यवस्था रहेगी न अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है जी सर थैंक यू